كیا آپ ایمیزون كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں جی میں شفا بات كر رہی ہوں كچھ دن پہلے میں میں آپ كا ایمیزون ایپ استعمال كر رہی تھی تو وہاں پر مجھے ہیڈ فونس دكھائی دیے جو كہ پانچ ہزار روپے كے تھے تو میں نے وہ ہیڈ فونس آرڈر كر دیے لیكن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے ہیں تو میں تو میں ان ہیڈ فونس كو دیكھ كر بہت زیادہ اداس ہوئی ہوں كیوں كہ یہ بہت زیادہ بھاری ہیں اور ان سے میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور یہ جو ان كے اسپیكرس ہیں یہ بالكل بھی اچھے نہیں ہیں اور یہ جو ان كی پیكنگ آئی تھی وہ بہت زیادہ خراب آئی تھی کہ موبائل سے جلدی كنكٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے میرے كانوں میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور ان كے ہیڈ فونس میں جو یہ بہت زیادہ جو جو یہ جو اسپونج ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے جس سے میرے كان میں درد ہوتا ہے اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے كہ میں نے ان كو خرید كر اپنے پیسوں كو ضائع كردیا ہے